हमारे स्थानीय अर्थव्यवस्था में हमारे पूरे देश में हिंदी भाषा का अर्थ मतलब है हम अपने हिंदी भाषा को अपने अर्थव्यवस्था में लाते हैं जैसे व्यापार में भी लाते हैं पढ़ाई लिखाई कोई भी काम धंधा हो उसमें हम स्थानीय भाषा को लाते हैं अर्थव्यवस्था यही होता है उसको हम व्यावहारिक रूप से बोलते हैं अपने गाँव में ठेठ हिंदी में भी बोलते हैं हिंदी और ऐली गेली में भी बोलते हैं और खड़ी भाषा में भी हिंदी को बोल देते हैं यही हमारी हिंदी भाषा है हम लोग बोलते हैं अपने गाँव में में मतलब हर जगह बोल देते हैं पढ़ाई स्कूल में भी बोलते हैं रोज़गार में भी जाते हैं तो बोल देते हैं कहीं भी अपने भारत में कहीं भी रहते हैं अपने अर्थव्यवस्था हिंदी भाषा को नहीं छोड़ते हैं उसे बोलते हैं क्योंकि हमारा भाषा है उसे बोलना पड़ता है वही आता भी है हमें